आं दा नै जोंनि जायगायाव आबाद दिखांनायनि सोमोन्दै ओरैनो फंनैसे बुंनो नागिरदों माने जोंनि बे जायगायाव बांसिनानो माइ आबादानो बांसिन जायो माइ खेथिखौनो बांसिन मावनाय जायो आरो माइखौबो इदिनो रि हादानाव साथ बिगा गायनाय जायो जोंहा आरो न'नि हायाव गायनाय जायो आराय बिगा आरो मालायनि एसे एनै आदिबो मावनाय जायो आरो इदिनो माइफ्राबो मोजाङै मोजां गायना हासारफोर थिख मथे होनो हायोबा माइआ जायो बिगा फचिस मनआ दिखांनो हायो आरो माइखौ माइ मस'नाव ओमफ्राइ बिदिनो फान्नानै ओरैनो दा म'नाव आथस' नालाय बिदिनो माइखौनो फान्नानै बेखौनो जोङो बिजोंनो न'खरखौ फोथाङो आरो माने न' बां लुनाय बा बायदिसिना बिजोंनो खेथि खालामफिन्नाय जायो आरो माइनि फान्नानैनो माइ मोनखांनायनि उनाव माइ हाखांजोबनानै आरोबाव बेसर बिदिनो बेसरबो मावनाय जायो आरो बेसरखौबो बिदिनो हालौनानै बेसर फोनानै बे बेसरखौनो आरो फुनानैबो बाजाराव फानहैयो रोजायै फोनानै आरो बेखौनो मोजां फिथाइ थायहोनानै आरो थाव बो फेरेदनानै थावखौ जानाय जायो आरो जोंनिया लकेल न'आव बानायनाय थावखौ जोंनो सोलियो आरो जों बेसरनि थावजोंनो बिदिनो हाथायनिफ्राय बांसिनानो बायनाय जाया आरो बेसरफोरखौ फेरेदखांनायनि उनाव मा मारा नाखांनायनि उनाव जोङो बाजारफ्रावबो बेसरफोरखौबो फानहैयो बिदिनो खाथिनि बाजारफ्रावबो लांनानै माइखौबो बेफारियाबो लांफैनाय जायो आरो बिदिनो बाजारावबो लांनाय जायो आरो फानहैनाय फाय आरो मटरबो एसे फोनाय जायो मटरखौबो फिथाइ मोजां जथ्न' लाना गोबोर हासार आरो सरखारि हासार बा एसे बाहायनानै बिदिनो मोजाङै मोजां फिथाइ थायहोनानै बाजाराव बा खाथिनि दखान सकफ्राव फानहैनाय जायो आरो मटरखौबो आरो ओरैनो थेमसि आबादबो बे माइ हाखांनानैनो थेमसि आबादबो मावनाय जायो बे थेमसिखौबो सिगां हाल मोजां हालौग्रोना हाखौ सास खालामनानै बिदिनो फोबाय फोनानै थेमसि फिथाइ मोजां थायहोनानै आरो मारा नाबाय मारा नाखांनानै बिदिनो थेमसिखौ थाव फेरेदनाय जाया आरो बाजाराव फानहैनाय जायो ओरैनो मनआव हा मालाबा आथस' नयस' आरो ओरैनो जों हालदै एसे हाइजें हालदैबो गायनाय जायो हालदैखौबो न'आवनो ओरैनो आदा बिगासो गायनानै बिखौनो मोजाङै मोजां रुनानै फोरान्ना आरो बिखौनो फेरेद माबा दुलायनो लांनानै इदिनो न'आवनो बाहायनाय जायो आरो बे हालदैखौबो न' लकेल न'नि हालदैजोंनो बिदिनो न'खरखौ सोलियो आरो जोङो बिदिनो आरो बुर्जा मोनोबाथाय हालदैखौ जोङो बाजारावबो फानहैयो आरो हाइजेंबो एसे गायनाय जायो हाइजेंखौबो माने न'खरावबो नांबाय थागौ नालाय हाइजेंखौ इदिनो ओंख्रियाव होनाय बा साहा बायदि बेफोरावबो होनाय हाइजेंखौबो इदिनो हाइजेंनि दामाथ' बुहुथ जायो बिदिनो हाइजेंखौबो दब्लायफा गाहाम गायनानै न'आवनो बिदिनो ओंख्रियाव होनाय बा साहा फानियाव होनाय जानायसो बाहायनाय जायो आरो ओरैनो बुर्जा मोनो बाथाय बाजारावबो फानहैनाय जायो बिदनो न'खरावनो माइ आरो सबाय सिबिं सबायबो एसे फोनाय जायो जानो आन्था खिनिया माने बाहेरनिफ्राय बांसिन बायनानैनो जाया आरो लकेल मैगं इदिनो मावनाय जायो सबायखौबो ओरैनो बिगासे देर बिगासो सबाय फोनानै बिजोंनो सोलियो आरो न'खरखौ